اردو زبان بہت پیاری زبان ہے یہ زبان ہم لوگوں کو کے لیے بہت دلچسپ ہوتی ہے اس زبان میں ہمیں بولنا لکھنا پڑھنا باتیں کرنا ہم لوگوں کو بہت پسند ہے اور اس کے الفاظ بھی بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں اور اس کے الفاظ بھی بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں اس میں بھی پیارے پیارے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہ ایک جملہ ہے جیسے کہ حدیث میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں مجھے اردو پڑھنا اور لکھنا بہت پسند ہے اردو میں جو بھی لکھا ہوتا ہے اسے پڑھانا اور سمجھنا اور لینا مجھے کافی پسند ہے اردو میں لوگوں بیان کرنا بھی بہت پسند ہے یعنی کوئی شخص ہمارے گھر آتا ہے تو ہم لوگ خوشی سے اظہار کرتے ہیں اور اس موقع پر کہتے ہیں آپ کا آنا آپ جو ہمارے یہاں آئے ہیں ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا ہے یعنی ہم لوگ خوش ہوئے اس چیز سے اور بھی بہت سارے جملے ہیں اور محاورے اردو الفاظ میں اردو زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ہم سب لوگ اردو زبان کو بولنا پسند کرتے ہیں